زبان کا کسی خطے کی ثقافت معاشرت اور دیگر زبانوں پر گہرا اثر ہوتا ہے ہندوستان میں اردو اور ہندی جیسے زبانوں کی ترقی نے خاص طور پر دوسری زبانوں پر اہم اثرات مرتب کیے ہیں اور ان زبانوں کی آپس میں ملنے جلنے سے کئی نئے لسانی اور ثقافتی رجحانات پیدا ہوئے ہیں اردو کا اثر اردو زبان کا برصغیر میں خاص مقام ہے کیوںکہ یہ فارسی عربی اور ہندی کے ملاپ ملاپ سے بنی ہے اردو نے خطے کی ادبی ثقافتی اور سماجی زندگی پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں اردو کے شائستگی اور نرم لہجے نے اسے خاص طور پر شاعری ادب اور گفتگو میں پسندیدہ بنایا ہے اردو شاعری کی روایت نے نہ صرف اردو ادب کو ترقی دی بلکہ ہندی پنجابی اور دیگر مقامی زبانوں پر بھی اثر ڈالا ہے ہندوستانی فلمیں صنعت میں بھی اردو کا بڑا اثر ہے جہاں مکالمات اور گانے زیادہ تر اردو میں ہوتے ہیں جو ہندی اور دیگر زبانوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے ہندی کا اثر ہندی جو ہندوستان کی سرکاری زبانوں میں سے ایک ہے نئے بھی خط خطے کے دیگر زبانوں کی ترقی پر اہم کردار ادا کیا ہے ہندی کا تعلق سنسکرت سے ہے اور اس نے خطے کی قدیم زبانوں اور رسم و رواج کو زندہ رکھنے میں مدد کی ہے ہندی زبان کے ساتھ دوسری زبانوں جیسے کہ بنگالی مراٹھی اور گجراتی نے بھی ترقی کی ہے کیوںکہ ہندی نے ان زبانوں کو ادب اور فلم کے ذریعے ایک وسیع پلیٹفارم فراہم کیا ہے دو لسانی اثرات اردو اور ہندی کے باہمی تعلق نے کئی دوسری زبانوں کو بھی متأثر کیا ہے جیسے پنجابی سندھی اور کشمیری اردو اور ہندی کے درمیان موجود لسانی روابط نے ایک ایسی مشترکہ زبان کو فروغ دیا جو لوگوں کے درمیان آسانی سے سمجھ میں آتی ہے اسی طرح بولی جانے والی زبانوں میں فارسی اور عربی کے الفاظ کا استعمال بھی بڑھا ہے جو مقامی زبانوں میں ایک نیا رنگ بھرنے کا باعث بنا فلمی اور ادبی اثرات اردو اور ہندی زبانوں نے ہندوستانی فلم انڈشٹری میں بھی زبردست اثرات مرتب کیے ہیں مرتب کیے ہیں ہندوستانی سنیما کی مکالماتی زبان اکثر اردو اور ہندی کا امتزاج ہوتی ہے جو نہ صرف ان دونوں زبانوں کو بلکہ دیگر مقامی زبانوں کو بھی مقبول بناتی ہے اسی طرح ادب میں بھی اردو اور ہندی کے درمیان مشترکہ اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں مختلف زبانوں کے الفاظ محاورے اور ثقافتی اشارات ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں مجموعی طور پر اردو اور ہندی نے نہ صرف اپنی الگ شناخت کو فروغ دیا ہے بلکہ خطے کی دوسری زبانوں کی ترقی کو بھی مثبت انداز میں متأثر کیا ہے